हेल' औ नोंनाव गय फुलि दं नामा नोंस्राथ' गय बागान दङ

बेसे बेसेनि फान्दों नोंहा गय फुलिखौ ए मा मा मासआव गायोथाय दाबो गायजायो उम गयखौ ओमफ्राय माबायदि जावयैदों खासिया बानायदों खननै खन्थाम जावयैफिनब्लासो खासिया बानायदेरनाय जायोनालाय होमब्लासो गयआ थाब थाययो

होमब्लालाय नोंनावनो लायनांसिगोन मोजांना गय फुलिया मोजांब्ला लायनोसै दे गय फुलिया मोजांब्ला नोंनिखौनो लायनोसै नों नोंना बागाना गिदिरखादा होमब्लालाय गय फुलिया गिदिर गिदिरखौ नायनानै लायनोसै दामफ्रासो थांनाय बोसोराव बिसिबां बिसिबांनि हरा होमब्लालाय बे थांनाय बोसोरनि दामखौनो लानोसै होमब्लालाय दे बे थांनाय बोसोरनि दामआनो जाथोंसै गय फुलियालाय मोजांखादा गिदिर गिदिरखौ नायना हरनांगोन थांनाय बोसोराव बिसिबां फाना नोंलाय बेसे गिदिर गिदिरमोन थांनाय बोसोरनालाय दे दोनबाय दे दा लायगोन जों दा लायगोन